आमच्या भारताची शिक्षणीक वेवस्ता म्हणल्यार शिक्षणाची वाटचाल बालवाडींच्यान सुरू जाता आनी मागीर चार वर्सां शाळेंत आनी स वर्सां स्कुलांत पयलीं कशें आशिल्लें भुरग्यांच्या शाळेंत आनी स वर्सां स्कुलांत पयलीं कशें आशिल्लें भुरग्यांच्या भुरग्यांक बाईचो गुरुजीचो भंय आशिल्लो त्या कारणान भुरगीं बरीं शिकतालीं आनी बरो अभ्यासूय करतालीं पूण आतां आतां शिक्षण मातशें वेगळें जालां आतां सरकारान पांचवी ते आठवी पास अशें सांगल्या कारणान भुरग्यांचो अभ्यासूय मातसो कमी जाता आनी म्हणटा किदें आसा आपूण पास जातलो आठवी सुद्दां तरी पास जातलो त्या कारणान भुरग्यां मातशें अभ्यासाक लागून शिक्षणाकू खातीर मातशें कठीण वयता किद्याक फुडलीं तेंची जी नवी धावी आसा ती तेंकां खूब कठीण लागता म्हुणून शिक्षणा खातीर पयलीं जशें आशिल्लें तेंच बरें आसा अशें म्हाका दिसता तरी सुद्दां आतां सरकारान नव्यो नव्यो योजना काडल्या तेंकां फुडें जर समज कितेंय धावेकूच हें म्हूण आतां कशें आसा लेवल वन आनी लेवल टू म्हणून गणितान सबजेक्ट काडल्या तातून भुरग्यांक जीं बरीं शिकता तेंकां एक परसेंटेज वाडोवपाक लागून ती तो सबजेक्ट घेता तशीच लेवल टू म्हणल्यार जी कोण वीक आसा तीं तो सबजेक्ट घेता तेंवूय बी कित्याक तें एक स्कोर करपाक लागून तशें पळोवपाक गेल्यार वेवस्था बरी आसा पूण तरी शिक्षणा खातीर आमची भारताची भुरगीं फुडें सरचीं अशें आमकां दिसता म्हणून तेंच्यांनी जाता तितलो तेंचो बरो अभ्यास करचो आनी दुसरें म्हणल्यार तेंच्यांनी आपल्याक जाय जाय तो आपल्याक मनाक जें आपूण जें किदें शिकतलो तें आपल्यान घेवचें दुसऱ्याचें आयकून अशें कांय घेवप ना पूण शिक्षणाची ही वेवस्था बरी आसा